हमरा गाँवमे की कहै छै हरेक हरेक प्रकारके चिड़ियाँ रहै छै सभ रङ्गके चिड़ियाँ रहै छै ओहिमे क्वालिटी रहै छै अच्छा अच्छा देखयमे भी अच्छा लागै छै आओर देशमे आओर दोसर गाँवमे देखय लए भी तरसै छै कि कोन चिड़ियाँ केना रहै छै नहि रहै छै हमरा आरके गाँवमे कौआ बगुला मैना फुद्दी इसभ चीज तितिर हे ई सभ रङ्गके चिड़ियाँ रहै छै आओर देशमे मोर आ दोसर चिड़ियाँ रहै छै मोर ओ अच्छा ढङ्गसँ नाचि नाचि कऽ देखाबै छै तऽ बटेर हे ई हे ओ ढेरी तितिर सभ रङ्गके रहै छै आओर देशमे देखय लए भी तरसै छै आदमी हमरा आरके देशमे सभ रङ्गके चिड़ियाँ बैसै छै देखै छियै उड़ै छै अनेक अनेक प्रकारके चिड़ियाँ देखै छियै आओर देशमे देखयके लिए आदमी तरसै छै कतय छै केहन छै कोन रूपमे छै कोन क्वालिटीमे छै कोन रङ्गमे छै कोन अथीमे छै कौआकेँ देखय लए तरसै छै मैनाकेँ देखय लए तरसै छै बगुलाकेँ देखय लए तरसै छै सभ चिड़ियाँकेँ देखय लए तरसै छै पूरा पक्षी सभ देखय लए तरसै छै आओर देशमे हमरा आरके देशमे बहुत चिड़ियाँ रहै छै बहुत छै आ मोर छै ई छै ओ छै ढेरीक छै चिड़ियाँ सभ रङ्गके छै चिड़ियाँ दोसर मोर नाचि नाचि कऽ देखाबै छै सभचीज सभ रङ्गके चिड़ियाँ छै